जी हमारा धर्म स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में सिखाता है हमारे यहाँ के पूर्वज पूर्वजों ने जो वेद है अथर्ववेद में इसकी सब वर्णन किया गया है पहले की ऋषियों ने स्वास्थ्य की देखभाल वेदों से ही किया करते थे जितने भी ऋषि मुनि हुए उन्होंने वेदों से ही सीख ले के अपना स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं करते थे आज का भी समाज हमारा धर्म

कुछ भी घटना घटती है उसके लिए मान रख देता है कि ये मेरा ये चीज हो जाएगा तो मैं ये चीज चढ़ाऊंगा भगवान के ऊपर तो वो मनता यदि पूरी हो ही जाती है तो दर्शन करने के लिए जाते हैं वहाँ पर जो भी मनता होता है वो पूरा हो जाता है और ऐसी सिद्ध घटना है कि हमारा धर्म हमारे सिखाता है शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य कैसे रखा जाय उसके लिए अपना सुबह उठ कर स्नान करके ध्यान करना भगवान की ध्यान करना और पूजा पाठ करना इससे मन को शांति मिलती है अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है धर्म के बारे में तो धर्म अपना यही सिखाता है स्वास्थ्य रखने के लिए क्या क्या उपा चीज़ें करना होता है वो धर्म सब सिखाता है पूर्वजों का देख कर के भी आज हम वैसे चलते हैं कभी कभी मैंने भी एक घटना घट गई थी जिसकी मान रखा था तो वो पूरा हुआ अच्छा लगा जा कर उसको वो पूरा किया और धर्म भगवान के पास जा कर पूरा हो जाता है इसलिए हम लोग धर्म को भी मानते हैं वो उससे अपने को शांति मिलती है एह शांति मिल जाती है और धर्म अपनी बहुत कुछ सिखाता है कि दूसरे अपने पड़ोसी अपने मित्र और अपने दोस्तों के साथ कैसे रहा जाता है प्रेम व्यवहार से रहा जाता है झूठ बोलने के लिए भी धर्म सिखाता है कि हमेशा सत्य बोला करो झूठ बोलना पाप है ऐसी ऐसी बातें जो कि धर्म मना करता है काम करने के लिए कि अहिंसा पर ही है किसी को मार नहीं सकते यानि गलत व्यवहार नहीं करते हैं किसी के साथ वो धर्म ही सिखाता है कि हम किसी के साथ हम गलत व्यवहार नहीं करते हैं

कि धर्म से लोग डरते हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा तो मेरे को भगवान पाप पाप के भागी बना देंगे इस डर से लोग बचते हैं इसलिए गलत काम नहीं करते हैं इसलिए धर्म हमारे लिए बहुत लाभदायक है और अपने को अच्छा रखने के लिए सहायक होता है इसलिए धर्म जरूरी है अपने को हमेशा वो शांति देता है धर्म सबसे बड़ी अच्छी चीज है